ہمارے علاقوں میں بہت سارے قدرتی وسائل ہیں جو کاروباری میں سرگرمیوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان ساری سرگرمیوں کی وجہ سے معاشرتی حالت بالکل بہتر ہوتی ہیں اور ہم اسی چیزوں سے پیسے پیسے کماتے ہیں ہم اے سی کی دکان کھول سکتے ہیں اور کولر کی دکان بھی کھول لیتے ہیں اور ہم انہیں چیزوں سے پیسے کماتے ہیں اور لوگ بہت ساری چیزوں کا کاروبار کھول لیتے ہیں لوگ اپنے روزگار کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ دکان وغیرہ کھول لیتے ہیں بہت سارے لوگ کمپنیز کھول لیتے ہیں اس میں اپنا کام وغیرہ کر لیتے ہیں اور اسی طرح اپنا کاروبار آگے بڑھا لیتے ہیں